हा जय झूलेलाल हा ॿुधायो तव्हां केर आयो हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा न त तव्हां चेक न करायो छा ऐं तव्हां त पंहिंजी पसंदि सां वठी विया हूंदा न हा न हा हा

न दादा इअं त इहे हा न इहो किअं थी थो सघे असां त सभु सामान न पंहिंजे दुकान मां पैक करे ॾींदा आहियूं ऐं असां पंहिंजी क्वालिटी सां कोई सम्झोतो न कंदा आहियूं त तव्हां ॾिसो तव्हांखे अगरि चेंज कराइणा हुजनि त तव्हां ॻाल्हि कयो पर तव्हां पंहिंजी पसंदि सां वठी विया हूंदा न असां त तव्हांखे जबरदस्ती कहिड़ी शइ न ॾिनी आहे न न ॾिसो इहो न न न त असां जेका शइ ॾींदा आहियूं ॾेखारींदा आहियूं उहो ई ॾींदा आहियूं ई थी नथो सघे की असां तव्हांखे बिना ॾेखारे ॿिए मतिलबु ॿीं शइ मटे करे ॾिनी ॾिनी हूंदी इहा त थी नथो सघे त तॾहिं बि

ॾिसो असां हू हुअं त असां कोई मटंदा न आहियूं सामान छोजो जेका बि शइ असां ॾींदा आहियूं चेक करे ॾींदा आहियूं बिना चेक करे असां दुकान मां कहिड़ी शइ निकिरंदी नाहे ऐं असां ख़ुदि हुनखे मां ख़ुदि ॾिसंदी आहियां मां पूरो संभालंदी आहियां मां ॾिसंदी आहियां पूरो सामान की पूरो मतिलबु क्वालिटी प्लस हुन में कोई ली त तव्हां चङो चङो तव्हां हीअं कयो तव्हां सामान पंहिंजो खणी अचो मां ॾिसंदसि पहिरीं असांजी ग़लिती आहे या तव्हांजे घर वञी तव्हांजे घर में थी सघे थो ॿारनि जे हथ सां टुटी वियो हूंदो हा हा हा चङो तव्हां तव्हां खणी अचो मां ॾिसंदसि पोइ तव्हांखे मां कुझु चई सघां